जी हाँ हम भी एक शुरुआत से ही बनो कुछ बनाने का प्रयास किए हैं ऐसा लगता था कि हम भी कुछ बनाने में उत्सुक रखते हैं ऐसा बहुत कुछ है जोकि खिलौने के तौर पे वो अब बनाने में बहुत अच्छा लगता है हमें भी ऐसा है और कोशिश रखते हैं कि कोई भी चीज को अच्छे ढंग से बना पाएँ मुझे ख्वाहिश होता है कि डिजाइनर करने में डिजाइन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी प्रकार काे डिजाइन करके करने में बहुत अच्छा हमें लगता है और हम अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं जैसा कि शिल्प कला के में दिया गया है कोई भी चीज को बहुत अच्छे ढंग से हम निपट लेते हैं या कटे फटे कपड़े हों उसको सीने में भी बहुत अच्छा लगता है हमें हम उसको भी सी लेते हैं या कोई भी चीज खराब पड़ा हुआ उसको ठीक करने के जिज्ञासा रहता है जैसा कि बिजली का बल्ब या पंखा वगैरह घर का किसी भी प्रकार का सामग्री उसको मरम्मत करने में भी बहुत अच्छा सा हमें लगता है और हम सही ढंग से बना भी लेते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी टूटा फूटा है उसको सही जगह पे अडजेश्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं थैंक यू